हांव जेन्ना फस्ट शाळेक जेन्ना गेलो तेन्ना हांवेन तेन्ना ड्रॉइंग ड्रॉइंग काडपाची सुरवात केल्ली तेन्ना आमच्या शाळेंत एक ड्रॉइंग सर येतालो तो आमकां सदां वेगळ्या वेगळ्या तरेची ड्रॉईंग काडून दखयतालो आनी ती ड्रॉईंग काडून म्हाका एक उमेद अशी येली की म्हाका जिवना एक इच्छा निर्माण जाली की हांव हांव अशी ड्रॉईंग काडू शकता आनी हेज्याकूय बरो ड्रॉईंग काडून हांव एक फुडें कलाकार जावं शकता अशें करून सर आमकां सदां ड्रॉइंग काडपाक शिकतालो त्या सराची ड्रॉईंग सरान आमकां सदां ड्रॉइंग काडून शिकून ती ड्रॉईंग काडपाक शिकयल्या तेणे आमकां सद्दां आमकां सद्दा हाती दवरून कितें ज्या ड्रॉइंगाची चूक जाली ती आमकां ड्रॉइंग सारकी काडून दिवन तो आमकां सदां तयार करतालो म्हाज्या आवडीचो सर ड्रॉइंग सर म्हळ्यार सायर आर पेडकोर म्हाजो हो सर पैंगीण रावता तो बरे बरे ड्रॉईंग काडता तो एक मनशाचे किंवा एक गावाचो किंवां एक न्हंयेचो असल्या वेगवेगळ्या तरेची चित्र काडपाक शकता त्या सराकडे भरपूर तरेची कला आसा ते तो सर ड्रॉइंग काडून तो विकता आनी तेजी वळख खूब गांवान गांवान आसा तो वेगवेगळ्या तरेची ड्रॉइंग काडून विकता आनी तेच्या तरेंत भरपूर पयशे तयार करता तो सर एनिमल्स तशेच एक मनशाचे तोंड काडू आसा तसो मनीस काडूं शकता